म्हाका रोयल ऍनफील्ड ही बायक खूब आवडटा आनी जर म्हाका ती मेळत जाल्यार ताचेर प्रवास करपाक आनी फिरपाक म्हाका खूब आवडटले